ऑनलाइन सामान अनबै लए स्मार्ट घड़ीके मोन यए जे लैतहुँ से कोना लेब से हमरा ओ समझमे नहि आबैए आ कोना हेतै से हमरा बतबय पड़त जे को ऑनलाइन सामान कोना अयतै ओ कत्तेकमे हेतै ओसभ हमरा नहि यए अन्दाज तऽ एहि दुआरे हमरा ओ बतबय पड़त आ कत्तेकमे हेतै आ कोना अयतै से हमरा ई ककरोसँ पूछय पड़त तखने ने हम बुझबै हमरा नहि आबैए आ कोना अयतै